आं थांनाय माखासे जायगाफ्रानो जाबाय जेनेबा क'क्राझाराव दिप्लाइ धीर बिल गौरां गार्डेन गौरां गार्डेन बेफोरावबो बेरायनाय जादों आरो बेजों गवालपारा उड़ीसा केलकाता गुवाहाटी बेफोर जायगायाव थांनो मोन्दों आङो जेन क'क्राझाराव आङो बिदिनो दिप्लाइ दिप्लाइआव थांनानै बे दिप्लाइआव माने पिकनिक पिकनिक स्पट बेयो मोनसे पिकनिक जा बेयाव थांनानै मानसिफोरा पिकनिक जायो आरो बेजों लोगोसे बेयाव बटिंबो खालामनो मोनो बटिं खालामनायजों लोगोसे आरो ना हमनाय ना सारनाय नुनानै मोजां मोन्दों बेनिफ्राय बिदिनो धीर बिलाबो बिदिनो धीर बिलावबो बटिं खालामनो मोनो आरो बिबो मोनसे पिकनिक स्पट पिकनिक जाग्रा जायगा बिबो बिरात मोजां आरो गौरां गार्डेन गौरां गार्डेनावथ' बिरात मोजां जेनेबा गौरां दै सेरजों बे गौरां गार्डेननि सेरजोंनो गौरां दै दै बोहैलाङो आरो बिनिफ्राय बेयाव गार्डेन दं बटिंनि फेसिलिटिस दं आरो रेस्टुरेन्ट आरो बायदिसिना बिरात मोजां मोजां बायदि बानायनाय दं आरो बेयाव आरो बिदिनो गवालपारायाव थांनानै आं गवालपारायाव सुर्ज पाहाराव थांनो मोन्दों बेबो मोनसे सुर्ज पाहाराव मन्दिबो दङ मन्दिर दङ बे सुर्ज पाहारनि मन्दिर बेयाव खुलुमनो मोन्दों खुलुमानानै मोजां मोन्दों आरो बेनिफ्राय बेबो मोनसे पिकनिकबो जायो बेयाव जायगाबो नायो बेरायो बिदिनो आरो बेबो सुर्ज पाहाराबो गवालपारायाव बिरात मोजां बेबो बिरात मोजां मोन्दों आङो बे जायगायाव थांनानैबो आरो बिनिफ्राय आङो गुवाहाटीआव थांदों गुवाहाटीआव थांनायाव आङो गुवाहाटीआव नुदों कलाक्षेत्र साइन्स मिउजियाम बालाजी मन्दिर बिदिनो आरो माखासे जायगाफोर दंबावो बिरात बिरात मोजां मोननाय बिरात मोजां मोन्दों आङो कलाक्षेत्रआवबो थांनानै बेयाव दंबावो बिदिनो फुराना गोदोनि बायखोन्दा बाय माने गोदोनि फुराना गोजाम माबाबो दङ आरो गोजाम बुस्तुफोर जि इयाव साजायनानै दोननाय बिरात मोजां मोन्दों आङो आरो साइन्स मिउजियाम थांनानै बिरात मोजां मोन्दों दा बिनिफ्राय बालाजी मन्दिराव थांनानै बिरात गोसोखौ सान्ति मोजां मोन्थारो बियाव आरो बिनिफ्राय आङो केलकातायाव बेरायदों केलकातायाव आङो हावराह ब्रीज हावराह ब्रीज बेखौ गोसोआव दङ बेखौ बेयाव एसे नायनाय जादों आरो बेखौ मोजां मोन्दों इनिफ्राय आरो उड़ीसायाव थांनो मोन्दों उड़ीसायाव थांनायाव आङो बेयाव जगन्नाथ टेम्पोल बेयाव बिरात मोजां बिरात मोजां मोनो बेयाव जायगाखौ नायनानै भगबान खुलुमनायजों लोगोसे बिरात मोजां मोनो आरो बेयाव उड़ीसायाव आरो बे बि समुद्र समुद्र सायाव समुद्र सायाव जिरायनानै थानो बेलासि बिरात मोजां थान्दा आराम गोजोन मोजां मोनो आरो बेयाव थांनानैबो बिरात मोजां मोन्दों आङो बेफोरनो आं नुनाय जायगा बेफोरनो आरो